तो क्या है कि साज़ बाज़ रखते हैं गायन गायन गाते भी हैं और साधारण रूम में हमें छोटी सी जगह में टेप रिकॉर्ड द्वारा अ उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं माइक द्वारा माइक लगता है माइक द्वारा गा लेते हैं बजे छोटे मोटे कार्यक्रम हमारे एरिया में चलते रहते हैं जिसमें गायक भी हो जाता है और रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं इसमें रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ती है टेप रिकॉर्ड और माइक की जरूरत पड़ती है साज़ बाज़ सब रहता है ये हरमोनिया है माइक्रोफोन है और जो बांसुरी वगैरह है बांसुरी वादन हैं जो इनकी अ इंस्ट्रूमेंटों की जरूरत पड़ती है बाकी तो छोटी मोटे कार्यक्रम हमारे यहाँ इसी तरीके से संपन्न किए जाते हैं